राजस्थान में घणेई एतिहासिक स्थल ऐं लैंडमार्क आहिनि जंहिंखे पर्यटक परियां परियां खां ॾिसण ईंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसी करे हूअ ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि जीअं त महेरानगढ़ जो क़िलो जोकी आहे जोधपुर में ॿियों आहे जयगढ़ जो क़िलो ही क़िलो आहे जयपुर में मानसून महल ही महल उदयपुर में आहे आमेर क़िलो आमेर जो क़िलो इहो क़िलो जयपुर जे अंदरि आहे कुंबलगढ़ जो क़िलो राजसमन में आहे ही क़िलो तमामु मशहूर क़िलनि मां हिकिड़ो आहे सिटी पैलेस सिटी पैलेस उदयपुर में आहे जैसलमेर जो क़िलो हे क़िलो बि सभिनी क़िलनि मां तमामु वणंदड़ ऐं ख़ासि क़िले मां हिकिड़ो आहे ही क़िलो जैसलमेर जे अंदरि आहे चितौड़गढ़ जो क़िलो ही क़िलो चितौड़गढ़ में ही आहे चितौरगढ़ जो क़िलो माण्हू परियां परियां खां ॾिसण ईंदा आहिनि छाकाणि त ही क़िलो तमामु मशहूर आहे हवा महल हिन हवा महल जे बारे में त हर कंहिंखे ॼाण हूंदी ही हवा महल जयपुर में आहे नहारगढ़ जो क़िलो नहारगढ़ जो क़िलो जयपुर में आहे इहे सभु पंहिंजी वस्तुकला ऐं एतिहासिकता जे कारण तमामु महत्वु रखंदड़ वारा जॻहयूं आहिनि